ہمارے ملک میں دستیاب ہسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں جو ہے کہ مطلب کہ بہت ہی اچھی رائے ہے کہ جو ڈاکٹرس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹس سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور مطلب کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دوا بہت مہنگی ہوتی ہے کچھ جگہ سستی ہوتی ہے لیکن جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا بہیویر بہت اچھا ہوتا ہے اور کووڈ کے بحران میں جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد جو ہے دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں کیونکہ کووڈ کے بعد بہت سارا ماحول چینج ہوا ہے تو دوا بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور ہمارے علاقے میں صحت کا بہت اچھے سے دھیان رکھا جاتا ہے نالے وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے جس سے غریب لوگ جو آس پاس رہتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور جو ہیں ان کو دوائیں بھی بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ان کو فری میں دوائیں دیتے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا خرچ اٹھاتے ہیں تو سارے ڈاکٹرس کو نہیں بول رہے ہیں لیکن جو کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں نیک اچھے تو وہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہاسپیٹل ہیں جو لوگوں کی خدمات انجام سے رہے ہیں اور ایسے ایسے بہت سے ہیں اور بہت سے ایسے ہاسپیٹل ہیں جو فری میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جس سے نائنٹی پرسینٹ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایسے ہمارے علاقے میں صحت کا بہت اچھے سے دھیان رکھا جا رہا ہے